गाजीपुर ज़िला में बहुत अच्छा लहुरी काशी बोला जाता है गाजीपुर ज़िला को उसी काशी में ददरी घाट बोला जाता है उसी घाट पर बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न और सभी देवताओं के मंदिर है वहाँ जाओ तो कितना अच्छा लगता है सबको जाना चाहिए वहाँ ददरी घाट देखना चाहिए स्नान करना चाहिए तीर्थ के समय वो भी एक काशी है जैसे काशी ही काशी है उसी तरह जैसे बनारस काशी होता है उसी तरह ये छोटी काशी माना जाता है गाजीपुर को जहाँ ददरी घाट लगता है वहाँ सारे मंदिर हैं सभी देवताओं को सभी देवताओं का मूर्ति है यहाँ गाजीपुर में वहाँ सभी लोग को सभी लोग आते भी हैं तीर्थ करने और सभी लोग को जो नहीं जान रहा है उसको भी जाना चाहिए ददरी घाट पर नहाना चाहिए वहाँ दर्शन करना चाहिए ताकि देखे कि वहाँ भी मंदिर अच्छी है काशी तो काशी हुई है काशी में तो अनेक मंदिर है काशी में तो इतना मंदिर है कि गिनने से गिनाएगा नही वहाँ भी मैं पहले जाती थी विश्वनाथ जल चढ़ाने अब भी जाती हूँ जल चढ़ाने लेकिन इस बार तो गई दो बार से जा रही मोदी जी ने बहुत अच्छा मंदिल का निवारण किया है जैसे कि देखने में लगता है कि मोदी अपना नाम अमर कर दिया है वो मर कर भी उसका नाम अमर रहेगा मंदिर के नाम पर क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर जाने पर आने का मन नहीं करता है बहुत सुंदर मंदिर है और बनारस में तो दुर्गा कुंड भी है जाने के लिए बहुत अच्छा स्थान है हनुमानगढ़ भी है बहुत अच्छा स्थान है जाओ तो सारी दुःख दूर हो जाएगा जाने पर लेकिन काशी विश्वनाथ की तो बात ही अलग है वहाँ तो जो जाएगा उसका सारा दुःख दूर हो जाएगा बहोत अच्छा ऐसा स्थान है बनारस काशी में कि वहाँ घूमना बहुत पसंद करते हैं आदमी और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ तक कि पाकिस्तान का भी अदमी आते हैं घूमने वहाँ का मंदिर और देखने और गंगा जी नहाने काशी विश्वनाथ को देखने आते हैं पाकिस्तान का भी आदमी आते हैं अंग्रेज सारे आते हैं घूमने बहुत सारे लोग आते हैं घूमने बना बनारस काशी में और गाजीपुर में भी हमारे अंग्रेज आते हैं घूमने के लिए देखने के लिए कि कितना अच्छा यह यू पी का स्थान है और हमारे यहाँ गाजीपुर में कामाख्या माई भी एक देवी हैं उनके यहाँ भी लोग जाते हैं दर्शन करते हैं पूजा करते हैं उनके यहाँ मन्नत मांगते हैं वो सबकी मन्नत पूरा करती हैं अमवा की सती माई हैं उनके यहाँ भी लोग जाते हैं उनके यहाँ भी लोग जाते हैं उनके यहाँ भी अपना पूजा पाठ करते हैं बहुत से ऐसा स्थान है गाजीपुर में कि लोग जाकर दर्शन करते हैं और पूजा करते हैं लंका का मैदान भी है वहाँ पर भी मेला लगता है वहाँ पर भी रामलीला दुर्गा पूजा लगता है बहुत अच्छा लगता है नवरात्र में जब दुर्गा पूजा लगता है राम नवमी जब आता है तो दुर्गा पूजा वहाँ लंका के मैदान में लगता है और बहुत अच्छा लगता है सभी हमारे गाँव के लोग जाते हैं देखने और दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए कि कैसा है गाजीपुर का दुर्गा पूजा लेकिन गाजीपुर का दुर्गा पूजा देखो तो कितना अच्छा लगता है जैसे लगता है साक्षात देवी उतरी हैं यहाँ गाजीपुर लंका के मेन मैदान में जहाँ दुर्गा पूजा लगता है